بتائیے میں دہلی پبلک لائبری سے بات کر رہا ہوں

اچھا اب تو آپ کیا مجھے کتاب کا نام بتا سکتی ہیں کتاب کا نام اور اس کے رائٹر کا نام ڈپٹی نذیر احمد ٹھیک اور اس کی یہ پبلش کب ہوئی تھی کون سے سن کی اچھا انیس سو میں انیس سو ستانوے میں اٹھارہ چوہتر میں اچھا اچھا چلیے میں تلاش کرتا ہوں اچھا اچھا میں تلاش کر کے رکھتا ہوں جیسے مجھے ملتی ہے میں آپ کو فون کر کے بتا دوں گا کل تک بتا دوں گا میں کل شام تک

اچھا اچھا اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری جو لائبری ہے صرف ایک ہفتے کے لیے ہی بک ایشو کرتی ہے اگر اس کے بعد آپ جمع اور جمع کریں گی تو پینلٹی لگے جرمانہ لگے گا آپ کو آپ پر جی ایک ہفتے کے لیے ایشو کرتے ہیں آپ کو پھر دوبارہ آ کے اس کو ری ایشو کرنا کروانا پڑے گا اس بک کو ہاں ری ایشو لیکن اگر آپ نے ری ایشو نہیں کروایا اپنے پاس رکھی تو پر ڈے کے ہم جو چارج کرتے ہیں وہ پانچ روپئے دن کے پرتی دن کے حساب سے چارج کرتے ہیں ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے